जर'खायै जोंहा माखासे हारिमुआरि फुजा होनायनि हुदाफोर दं बेफोरो जाहैबाय बर'फोरा बाथौ धोरोमारिफोरा माखासे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान्थिफोर दङ बेनो जाहैबाय दाव फारौ हाथारनानै एबा बोलि होनानै गोदोनि बर' बाथौआरि धोरोमफोरा बेफोर फुजाखौ होबोगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों एबा हुदाफोर दङ जोंहाबो बेफोर हुदाखौ दासिमबो फालिनाय जायो